आं जा मिन्थियो बेखौ बुंलांना थांसै आं मोननो थांदों बिदिनो साबसिडि लन लानाय जादोंमोन बेयाव मदद मोननाय जादों प्लास ओमफ्राय पि एम किशानाव खेनसे प्लास मोननाय जादों पि एम किशाननिफ्राय मदद मोननाय जादों ओमफ्राय बिदिनो खामानि माबा अनलाइन बा माबा शपिं खालामनाय माबा बा माबा खालामनाय गासैबो दा गोदान गोदान माबा मुगानि माबा बुस्थु ओंखारनाय जाबाय बेनो मददबो मोननाय जादों प्लास गामियारि सिंफोराव माबाफोर प्रब्लेम जादों बा माबा बेयावबो हेफाजाब मोननाय जायो मानसिफोरा बेनिफ्राय मददबो मोननाय जायो ओमफ्राय प्लास ओमफ्राय जोंहा लनबो लन नांगौबा लनबो मोननाय जायो प्लास लनबो लानाय जादों बिनिथाखाय मदद बेनि थाखाय मोजांबो मोजांबो मोननाय मोनदो आङो ओमफ्राय जों ओमफ्राय प्लास जोंहा प्लास जोंहा सोरखारनिफ्राय माबाबो मोननाय जादों मा होनोमोनलाय

मा होनोमोनलाय बावलाय लांबाय आं बावबाय आङो बेखौ आं गोदान बुंलांनोसै बेनि प्लास माबाबो मोनलाय जोङो रेसन कार्ड माबा कार्ड माबामोनलाय बिदिनो माबा आधार कार्ड गोदान जोङो माबा मोनलांनो हादों जोङो बेनिथाखाय जों मोजां जोंहा सुबिदा जालांनो हादों जोंहा रेसन कार्डबो मोननो हादों रेसन कार्डनि प्लास माइरंबो मोनजायो जोंहा बेनि थाखाय जाहा मुलाम्फा मोननाय जायो गोजोननाय थाबाय एनोसै